एक हमारे बगल में आदमी हैं उनका दिमाग थोड़ा वह हैं खराब है उनका दिमाग संतुल वह नहीं है उसको हमारे यहाँ पर रामनगर में सरकारी हास्पिटल वहाँ पर ले जाते हैं हम लोग वहाँ पर सुविधा अच्छी रहती है थोड़ा वह जिसको चाहते हैं मारने पीटते लगते हैं जिसको जाते हैं गाली देने लगते हैं वहाँ ले जाते हैं दवा करते हैं थोड़ा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से लावा ले गए हैं पैगाज में फिर वहाँ ले गए तो वहाँ देर से थोड़ा आराम है फिर जब तक उनको आराम रहता है दवा खाते रहते हैं तब तक सही रहते हैं जब दवा बंद कर देते हैं त फिर उनकी तबियत वैसी ही ख़राब हो जा रही इसलिए उस लोगों बहुत परेशान है बगल के हैं जब देखो तब गाली देने लगते हैं सबको मरने लगते हैं कभी किसी को कुछ कह देते हैं इसलिए उनका इलाज़ चल रहा है हॉस्पिटल में डाक्टर के पास जाओ तो लोग दवा दे देते हैं फिर घर पे ले कर आओ फिन दवा खाते हैं जब तक दवा आती है उनका अच्छा रहता है जब दवा ख़त्म हो जाती है फिर उनकी वैसी ही तबीयत हो जाती है इसलिए उनके घर में सब बहुत परेशान रहते जितना भी हो उनके बाल बच्चे दो बच्चे हैं उनके फिर माता पिता हैं बूढ़े हैं अब उनके उसी के ले कर सब परेशान रहते हैं घर में इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशानी है उनको इसलिए हम लोग तो ओ हो के उनका भी बहुत मदद करते हैं कि उनका मदत हो जाए उनके पति भी अच्छे हो जाए उनके दो बच्चे हैं एक लड़की है और उसी लिए उसकी औरत भी इतने अच्छे आन की बनिओ मजूरी करती है वो अपना बच्चों के पेट पालती है क्या करे कोई समझ नहीं रहा है इंधम सबके पास ऐसी गरीबी नहीं है इसलिए उनकी तबियत बहुत खराब रहती है इसलिए हम लोग ले आते हैं खाना देते हैं तो फेंक देते हैं फिर उनके बाद देते हैं उसको दवा ववा कैसे फुसला बहला के फिर देते हैं फिर खाते हैं उसके लिए बहुत परेशानी रहती है घर में क्या करें अब उनके बाद दिक्कत है उनके पास कोई कामने वाला नहीं है फिर भी उनकी कैसे भी कर के बनी मजूरी करके इलाज़ करा रहे हैं अपने बच्चों के लिए की फिर उनका शौहर है वह भी ज़िंदा रहेगा तो अच्छा ही रहेगा इसलिए सब बहुत परेशान है आउ गाँव में कोई भी परेशान रहेगा तो फिन उसके पीछे में भी परेशान तो रहूँगी ही गाँव में कोई भी खुश रहता है तो इसको देखे सब खुश रहते हैं इसलिए इसी वजह से बहुत परेशान है उनकी परिवार बहुत ज़्यादा दिक्कते हैं परेशानियाँ है इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं उनका परिवार